दानिश हां जी हां जी सनाओ महाराज हां हां

अ ब इक होर बंद् इक होर में सोचा दा हा इक होर बंदा ऐड करी लैचै ना एह्दे च इ'यां दो बंदे ना इक होर बंदा ऐड करी लैन्ने आं इक होर करी लैन्ने आं फिर पता केह् चक्कर होना अपना बंदा गै करने आं कोई नुआढ़े नै केह् होना कि ओह् बंदा साम्भी लैगा नीं उस ब्रांच गी ते साढ़े तुआढ़े पर प्रैशर घट्ट पौना कमी भाएं नेईं करै कम्म कराई ते लैआं अज्ज भ्राऽ जकीन बी मरी एह्दा आ हुं नेईं नेईं भरोसे आह्ला बंदा गै लैना यरा इत्थै ओह् मनीश नीं ऐ उसी गलाई लैन्ने आं ओह् बी आक्खा दा हा आक्खा दा बी ऐ हा ओह् हां ओह् आक्खा दा हा हां उसी ली आन्ने आं